सूरत जे पासे में हिकु साबूतारा आहे जिते अनेक प्रकार जा पशू पक्षी नज़र ईंदा आहिनि जेके पेड़ पौधा सेल्फी पॉइंट आहे हुते जॾहिं बि माण्हू अचे त सूरत ज़रूरु अचे सूरत में इहे सभु ॾिसण लाइ मिलंदो तव्हांखे सापुतारा में ऐं हुन खे हुते पहुचण लाइ सूरत मां तव्हां ओला बि कराए सघो था पिया जीअं बि तव्हां पहुची करे हुन खे मतिलबु आनंद वठी सघो था पिया पेड़ पौधा ऐं जन जानवर तव्हांखे ॾिसण लाइ मिलंदा हुते अनेक प्रकार जा नदी हुते जेके झील ठहियलु आहे हुन में माण्हू बोटिंग करे हुन जो आनंद वठंदा आहिनि तव्हां हिकु दफ़ो सूरत ज़रूर अचो